जी सर जी मैडम मैं बाबूलाल ही बोल रहा हूँ आप कौन जी मैडम मेरे यहाँ डेली नए नए पेशन्टस आते हैं मेरे ध्यान में नहीं है आप थोड़ा खुल के बताएंगी

जी मैडम मेरे जो पहले रिसेपसनिस्ट से आपको पर्चा सिलवाना पड़ेगा वहा मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या डिजिज हुईं हैं इस समय आप मुझे दो सेकेंड का वक़्त देंगी भाई ये आ गया आपका पर्चा हाँ तो आपको एक ख़ून में थोड़ा सा इन्फेक्शन सा है जिसके कारण आपको बहुत टाइप की बीमारियाँ हो रही हैं इसके लिए मैंने आपको मेडिसिन्स लिखी थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं क्या तो एक काम जिए अभी आप भोपाल के अंदर हैं या बाहर हैं अच्छा तो आप कल हमारे क्लिनिक आ जाइए अगर टाइम है तो अभी आ जाइए

कल आप करेक्ट दस बजे तक आप कोचिंग में आ जाइएगा जी हमारे यहाँ साढ़े नौ बजे खुल जाता है और दस बजे से मैं क्लिनिक मे बैठ जाता हूँ आप समय से आ जाइएगा जी धन्यवाद आइएगा ज़रूर